जीअं असांजे घर में घणा ई फेस्टिवल्स ईंदा आहिनि साल में हिकु जीअं चवंदा आहिनि भई लाल लोरी जो जेको फेस्टिवल आहे उहे सभिनि खां वधीक मल्हाए वेंदो आहे उनखां पोइ होली थी वई पोइ ॿारनि मुनण थींदा आहिनि पोइ

तिहाड़ियूं थी वियूं झूलेलाल जो बहिराणो थी वियो ठीकु आहे पोइ चेटीचंड जो मेलो थी वियो एरा घणा ई फेस्टीवल्स आहिनि संस्कृति परिवार जेका पून थ्रेड सेरेमनी जणियां चवंदा आहिनि शादियूं थींदियूं आहिनि सभु फेस्टिवल्स जेका बि आहिनि उहे सभु असांजे घर में मल्हाईंदा वेंदा आहिनि